ہمارے مذہبی کتاب قرآن شریف ہے قرآن شریف ہے اس کی آیت ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم میں شروع کرتی ہوں اللہ کے نام سے وہ بہت بڑا مہربان ہیں یہ کام بسم اللہ کرنے سے بہت ہی اچھا ہوتا ہے جب ہم کھاتے ہیں کھاتے ہیں بسم اللہ کرتے ہیں جب جب کوئی کام کرتے ہیں تو ہم بسم اللہ کر کے کرتے ہیں کیونکہ اللہ بہت بڑا مہربان ہیں اور بسم جو کام کرتے ہیں بسم ہر ایک کام میں ہم بسم اللہ کرتے ہیں بسم بسم اللہ کرتے ہیں اور بسم اللہ کرنے سے ہر ایک کام آسان ہو جاتی ہے اور اللہ پاک بہت مہربان ہیں اور اللہ پاک اللہ پاک کے نام سے ہر ایک کام شروع کرتے ہیں اللہ پاک کے سوا ہمیں کسی اور کی پوجا نہیں کرنی چاہیے جیسے لوگ مورتی کو پوجتے ہیں اور قبرستان پہ جا کے چادر چڑھاتے ہیں مزار پہ جاتے ہیں اللہ کے سوا کوئی ہمیں یہ سب نہیں کرنی چاہیے اور ہمیں اپنی مذہب مذہب اسلام کو ماننی چاہیے اور اللہ کے نام اور اللہ کی اللہ کی عبادت کرنی چاہیے اور ہمیں اللہ کے سامنے سر جھکانا چاہیے اوڑ کسی کے سامنے نہیں اللہ بہت مہربان ہیں اور سب جو آدمی مورتی مورتی اور مزار پہ جا کے چادر چڑھاتے ہیں اس سے اس کی پوجا کرتے ہیں وہ بہت ہی غلط بات باتیں ہم اپنے مذہب اسلام مذہب کو مانتے ہیں اور اللہ کے اللہ کے عبادت کرتے ہیں اور اللہ کے سوا کسی اور کو نہیں پوجتے اور کسی کو بھی نہیں پوجنا چاہیے کیونکہ یہ دنیا اللہ تعالیٰ نے بنایا ہے نہ وہ کسی سے جنم لیا ہے نہ وہ کسی کو جنم دیا ہے یہ کام صرف اللہ کی عبادت کرنی چاہیے اور کسی کو کسی کی پوجا نہیں کرنی چاہیے اللہ پاک بہت مہربان ہیں اور ہمیں اللہ کی عبادت کرنی چاہیے اور اس کے سامنے سر جھکانا چاہیے اللہ کے سوا کسی اور کے سامنے سر نہیں جھکانا چاہیے اور ہمیں اللہ کی پوجا اللہ کی عبادت کرنی چاہیے اور کسی کی پوجا نہیں کرنی چاہیے